मनोरंजन जे लाइ मां पहिरियों पहिरियों ॿारनि खे टाइम ॾींदी आहियां मुंहिंजा पोटा पोटियूं हुननि ॿारनि खे कहानियूं सुठियूं सुठियूं ॿुधाईंदी आहियां ऐं सुठो सुठो सत्संग ॿुधाईंदी आहियां न ऐं सुठियूं सुठियूं नंढणियूं नंढणियूं ॿारनि जियूं किताब वठी करे हुननि खे उ मां उन में पढ़ाईंदी आयां बाकी मोबाइल ऐं टीवी मां ॾाढो घटि पसंदि कंदी आहियां हिकदमु घटि बाकी कंहिं महिल मोबाइल में ॾिसंदा आयूं कुछ थोरी देरि पंहिंजो कम कुझु हूंदो आहे त उहो कंदा आहियूं बाक़ी डांस ॾाढी वणंदी आहे भले मां चोहठ साल जी आहियां पर मां ॾाढो नचंदी आहियां ॾाढो नचंदी आहियां ॿारनि खे बि नचाईंदी आहियां गॾु वेहारे करे पाण सां गॾु ऐं ॿार बि ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि दादी डांस कर रही है दादी डांस कर रही है टीवीअ में डांस हलाईंदा आहियूं नचंदा आहियूं ऐं ॿार बि ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ॿारनि खे लॻंदो ई न आहे त दादी आहे ॿारनि खे हीअं ई लॻंदो आ भई इहे हीअ बि नंढड़ी नंढड़ी असांजी भेण ई आहे ईअं करे मां जामु डांस वग़ैरह कंदी आहियां बाक़ी कंहिं किस्मत ॿाहिरि वेंदा आहियूं ऐं सत्संग में वधीक शौक़ु आहे सत्संग ॿुधंदा आहियूं ऐं मोबाइल में बि वेही करे सत्संग ॿुधंदा आहियूं उहो ॾाढो वणंदो आहे राति जो शांतिअ में सुठा सुठा गाना ॿुधंदा आहियूं पर उहे बि सत्संग जा ई भॼन वधीक वणंदा आहिनि बाक़ी त घर में कमु कम में ई टाइम पूरो थी वेंदो आहे ऐं ॿारनि सां ई नंढा नंढा ॿार आहिनि घर में त हुननि ॿारनि सां बि टाइम ॾाढो पूरो थी वेंदो आहे नंढा आहिनि टे ॿार बाक़ी टीवी ऐं मोबाइल इन्हनि ॿिन्हनि में मूंखे ज़रा बि शौक़ु कोन्हे न ई कोई मां सीरियल ॾिसंदी आहियां न ई कोई मोबाइल में कुझु अहिड़ो जहिड़ो ॾिसनि पसंदि कंदी आहियां कुझु सुठो हूंदो आहे त थोरी देरि मोबाइल ज़रूरु खणंदा आहियूं हथ में ॾिसंदा ज़रूरु आहियूं हीअं न त न ॾिसंदा आहियूं पर घणो टाइम मोबाइल जे पुठियां वेस्ट न कंदा आहियूं न ही टीवीअ जे पुठियां वेस्ट कंदा आहियूं न ई कोई पिचर जो शौक़ु आहे हा कॾहिं कॾहिं त ॿारनि सां गॾ पिचर वेंदा आहियूं पर कॾहिं कॾहिं ऐं टीवी बि ॾिसंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं कंहिं क़िस्मत ई मोबाइल बि ॾिसंदा आहियूं त जे कमु हूंदो त मोबाइल खणंदासीं बाक़ी जेके नाटक हूंदा आहिनि हिकदमु जेके रीयल नाटक उहे मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि जेके असां हुते वञी करे अंदरि ॾिसी ईंदा आहियूं रंगमंच जा नाटक जेके हूंदा आहिनि उहे मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि हुते मां वरी बि कॾहिं कॾहिं वेंदी आहियां ॿारनि जे चवंदी आहियां जेको रीयल नाटक हुजे उहो मूंखे ॾेखारिजो ॿार उहो मूंखे ज़रूर ॾेखारंदा आहिनि ऐं वठी वेंदा आहिनि